دلّی جیسے کہ کہا جاتا ہے دلّی دل والوں کی ہے اور یہاں بہت سے ایسے بہت سے مقامی کھانے کے ریسٹورینٹ ہیں جوکہ سیاحوں کو ٹرائی کرنے چاہیے جس میں کہ باڑے میں مشہور نورہ کی نہاری انمول چکن اور سعید کی کچوریاں نورہ کی نہاری اس کے علاوہ چاندنی چوک میں رام لڈو اور دلّی کی چاٹ دولت کی چاٹ اور بھلے پاپڑی گول گپے اس کے علاوہ

اور اسلم بٹر چکن اور اس کے علاوہ بسم اللہ ہوٹل کے جو کباب رول ہیں وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اور آپ دیکھیں گے الیامین کر کے اس کا ایک پلیٹر ہوتا ہے وہ بھی کافی ٹیسٹی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ دلّی چھ کے اندر کافی سارے نئے نئے ریسٹورینٹ کھلتے جا رہے ہیں جیسے گنبد کیفے ہو گیا مجلس کیفے ہو گیا اس میں بہت سے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر بہت لذیذ کھانوں کا مزہ لے سکتے ہیں مغلوں کے انداز میں